ایک کتاب کو ختم کرنے میں آپ کو عام طور پر کتنا وقت لگتا ہے آپ کتنے گھنٹے سیدھے پڑھ سکتے ہیں کیا آپ کے پاس پڑھنے کے لیے کوئی ماہانہ یا ہفتہ وار اہداف ہیں یا آپ بہاؤ کے ساتھ جاتے ہیں کتاب ختم کرنے میں کتاب کے اس حجم اور صفحات کا خیال رکھنا پڑتا ہے جتنے زیادہ صفحات ہوں گے اتنا زیادہ وقت لگے گا اور کم ہوں گے تو جلدی ختم ہو جائے گا اور کتاب کی سائز بھی کہ کتنے لائینیں ہیں یہ سب میٹر کرتا ہے اس کے بعد ہی ہم ایک فکس انداز بتا سکتے ہیں کہ ہاں کتنے دنوں میں کتاب ختم ہو جا سکتی ہے اگر عام تو ایسے عام عام بولے یعنی سو دو سو پیج کی کوئی کتابیں ہیں تو پانچ دن میں ہو جائے گی کتاب ختم کتنے گھنٹے سیدھے پڑھ سکتے ہیں یوں تو ایک ایک مرتبہ بیٹھ کر پانچ گھنٹے تو آرام سے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں لیکن بیچ میں کچھ چہل قدمی اور تھوڑے سے تھوڑی تفریح ضروری ہوتی ہے تا کہ ذہن اور پڑھنے میں دل لگے آپ کے پاس پڑھنے کے لیے کوئی ماہنامہ یا ہفتہ وار اہداف ہیں یا بہاؤ کے ساتھ چلے جاتے ہیں ہاں کم سے کم روزانہ پانچ سے دس صفحات ضرور پڑھنا ہے مزید زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے کم سے کم یہ حد ہے کہ پانچ سے دس صفحہ روزانہ پڑھنا ہے